साढ़े म्हल्ले जेह्ड़े मुड़े ऐ अस एह्दे च जेल्लै दौड़ने होन्ने ते बड़ा शैल लगदा सानूं कि आं भाई अस अपने अपने जि'दें कन्नै अस पले दे जि'दें कन्नै अस बड्डे होए अस उं'दे कन्नै दौड़ा लांदे बड़ा शैल लगदा असें कोई ग्रुप अपना ओह्दे च क्लब क्लुब कोई निं जाइन कीते दा ऐ खाली अपने म्हल्ले दे मुड़े दा इन्ना ऐक्सपिरियंस लैन्ने कि जेल्लै ओह् साढ़े कन्नै दौड़दे ते सानूं बड़ा शैल लगदा कि साढ़े भ्राऽ अपने आप गी फिट रक्खा दे नशे कोला दूर रोआ दे ते अपने आप गी इकदम इ'यां मतलब कि कोई नशे आह्ली साइड ध्यान निं देआ दे अपने आप गी अग्गै आने दी कोशश करा दे अपनी सेह्त ठीक रक्खा दे ऐं जेह्ड़े औने आह्ले बच्चे ऐ उ'नें गी बी इ'यै संदेश दिंदे ऐ उ'नें गी बी इ'यै आखदे ऐ कि अपने आप गी तुस सारे फिट रक्खो दोड़ो अपना पसीना कड्ढो अपने आप गी अपनी बाड्डी जिन्ना तोस अपना ओह् करगे आने आह्ले टैम दे बिच्च उन्नी गै ऐ एह् थुआनूं ऐह्दा ओह् थ्होना लाभ थ्होना मतलब कि एह्दे कन्नै आखने दा मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़े अपने मुड़े ऐ जेह्ड़े अस जेल्लै अस कट्ठे दौड़ने होन्ने सानूं बड़ा शैल लगदा ऐ